विशेष प्रतिभा या हुनर की कहब लेकिन ई किछु तऽ अहि जे हमसभ अहि गाँव घरमे जे रहै छलहुँ तऽ गाम घरमे नाटक सभकेँ बहुत प्रचलन छलै हँ तऽ हमसभ बच्चेसँ नाटकमे देखै छलहुँ हँ नाटकक जे पूर्वाभ्यास होइत छलै हँ जेकरा रिहर्सल कहल जाइत छलैया से सभ देखै छलहुँ हँ अपना सभसॅं श्रेष्ठ सभक ओकरे देखके हमहुँ सभ हमरो सभकेँ बच्चामे से नाटकमे किछु किछु बच्चा सभ वाला पात्र लेल जाइत छल हँ जाहि सॅं कि हम सभ बहुत आह्यालादित होइत छलहुँ हँ ओकर बाद जब धीरे धीरे जब वयस बढ़ऽ लागल तऽ पैघ वयस वाला पात्र सभ देल गेल हमसभ पहिने महिलो पहिने होइत छलियै हँ जे महिला जे नीक खेला लेत से सभ पात्र खेला सकैया नाटकमे गाम सभमे वास्तविको छै हमर अपन जे अनुभव अहि जे महिलाके पात्र जे शुरूसॅं जे खेला लेलक से से कोनो पात्र खेला सकैया पुरुष महिलाके दुनूके तऽ हमहुँ सभ शुरूमे महिला बनै छलहुँ शुरूमे महिले बच्चाके बाद महिले बनयके लेल लोक नहि तैयार होइत छलै हँ तऽ कम वयसक लोक सभ महिला बनतै तैॅं हमसभ बनै छलहुँ हँ ओकर बाद जँ जँ वयस बीतल गेल तऽ आन पात्र सभक हमरा सभके से भार भेटै छल जे एकर अहाँ सॅं पात्रके से अहाँ करू अपन अथी मञ्चन तैॅं कयला सॅं हमरा सभकेँ अपन शारीरिक विकास दोसर ई भेल जे नाटक जे खेलेलहुँ ताहि सॅं जे दस गोटेमे जे बैसके या ठाढ़ भऽ कऽ बाजि सकै छी एहिमे कोनो झिझक नहि हमरा सभकेँ आब होइया से जे ई नाट्य मञ्च सॅं जे जुड़ल रही तहि कारण